अहाँकेँ गाममे मछली पालन होइत छै जे मुर्गी पालन होइत छै मुर्गी फार्म बोलए छै गाय पालन होइत छै आओर चावलके मिल होइत छै धानके मिल होइत छै चूड़ाके मिल होइत छै आओर यहाँके गाँवमे मछली वछली पालन जादा होइत छिऐ जे अधिकतर आदमी सनि मछली खाइत छिऐ